साढ़े जेह्के जिले बिच जेह्के तेहार मनाए जंदे न जेह्के बड्डे बड्डे तेहार हुंदे जि'यां होली होई गेई दशैह्रा होई गेआ शिवरात्रि होई गेई ते लोहड़ी होई गेई बसाखी हुंदी ऐ नराते औंदे जिस्सलै नराते होंदे न नरातें बिच ते स्पैशल इक कंडौली मंदरा नगरोटा कंडौली मंदर इत्थूं नगरोटे थमां छड़ी यात्रा निकलदी ऐ जेह्की औंदी पैहलें जगदम्बे औंदी ऐ उत्थै मंदर ऐ एक माता दा शिव जी दा मंदर ऐ उत्थै एहदे बिच ते लोग बी इस बारी ते खैर कोई कम से कम चार पं'ञ ज्हार बंदा होना जेह्का कन्नै हा एह्दे चला दा ते उत्थूं गड्डिएं बिच गै औंदे एह् तकरीबन मंदरें बिच दर्शन करदे औंदे जगदम्बे रुकदे जगदम्बे दा अग्गे आई जंदे थ्होड़े खीर भवानी कश्मीरी कैंप च इक मंदर ऐ उत्थै रुकदे दस मिंट फ्ही उत्थूं दा आई जंदे अऽ रस्ते रस्ते रोड उप्परां गै औंदे गड्डियां ते आई जंदे पंगाली मंदर उत्थै थोह्ड़ी दस मिंट रुकदे मत्था टेकदे उत्थै फ्ही उत्थूं दा शिबै औंदे शिवजी दे मंदर मढ़ ऐ शिवजी दा मंदर ठंडा पानी बमयाल ऐ राम मंदर ऐ मुं'डलै काली माता दा मंदर ऐ शिव जी मंदर ऐ उत्थै जंदे उत्थुआं लास्ट च छड़ी जेह्की उत्थै चली जंदी होली मंदर अट्ठ दिन नराते जेह्के अट्ठ नौ दिन जिन्ना बी चलदे न उत्थै इन्नै दिन गै हवन पाठ चलदा पंत बैठे दे हुंदे ते तकरीबन लोक यात्रा उत्थै आवा दी हुंदी जेह्की माता वैश्णों जंदे न लोक उब्बी उत्थै औंदे न ते अऽ दर्शन करदे जंदे न जेह्के इत्थूं दा लोकल लोक जंदे न इन्ने दिन भण्डारा चला दा होंदा परशाद बने दा होंदा लोक सबेरे शामी आरती च बौंह्दे न ते परशाद लैंदे ते उत्थूं मत्था टेकदे अपनियां मनोकामनां पूरियां करदे आई जंदे उत्थूं ओह्दे बाद जि'यां लोह्ड़ी हुंदी ऐ लोह्ड़ी बी लोक मिली जुलियै मनांदे ते पैहले पैहले लोक हर्ण बी चाढ़दे हुंदे हे लोक ते हर्ण चाढ़िए ते घरें घरें जाना लोकें दे ते लोह्ड़ी गै इक किस्मा दी मंगदे हे कोई पैहे चार जेह्के उत्थूं दा औंदे हे ते ओह्दी लोक धर्मार्थें भांडे बगैरा बनाई लैंदे हे जेह्के ब्याएं कारजें च कुतै कम्म औंदे हे कुतै ब्हाने कन्नै गै बनदे हे ओह् ते ओह् ब्हाना हुंदा हा लोह्ड़ी दा रक्खे दा उ'नें लोह्ड़ी गी हर्ण चाढ़ना सारें दे घरें जाना ग्रांऽ ते ओह्दे कन्नै एह् होंदा प्यार म्होब्बत आपूं बिच्चे बने दा रौंह्दा हा सारे लोग कट्ठे होंदे इ'यां कट्ठे होने दा टैम नेईं हा लगदा ते अपने अपने कम्में काजें च हुंदे बिजी ते ओह् तेहारा पर कट्ठे होइयै ना ते शामी बेल्ले उ'नें कट्ठे होना ते सारें कोई हर्ण बना दा कोई सखियां बनदी आं हा ते सारें कट्ठे होइयै जाना ढोल शोल रक्खे दा हुंदा हा कन्नै घरें घरें जाना सारें दे ते जेह्की चीज बनी दी कुतै तरचौली बनी दी किश बने दा कोई मुंगफली देआ दा कोई रेयोड़ियां देआ दा ते ओह् उ'नें प्रशादा आह्ले लेखा लेई लैनी आं ते अगले घर चली जाना पैहे चार उ'नें देई ओड़ने कोई सौ रपेआ देआ दा कोई पंच सौ बी दिंदा हा ते कोई पं'ञा रपे आह्ले बी हुंदे हे बिच ते ओह् सारे पैहे जेह्के कट्ठे करियै ते कोई धर्मार्थ चीज बनांदे हे कोई टप्प लेई औना कोई कढ़ाई लेई औनी कढ़ाऽ लेई औना दरी लेई लेई ग्लास लेई ले कोई तरांबड़ियां बगैरा लेई लेइयां जेह्कियां कोई बयाहें श्याहें च कम्म दिंदियां हियां जि'यां बसाखी दा मेला हुंदा बसाखी दे मेले च लोक इत्थै डेरे बाबे दे जंदे हे सारे न्हौने गी जंदे हे दरेआ उत्थै चंद्रभागा कन्नै कोई न्हौने दा म्हात्तम लेई लैंदे हे कोई न्हौने गी जाना ते फ्ही न्हाइयै औंदे हे ते कन्ने मेला दिक्खदे हे उत्थै ते कट्ठे होइयै लोक जंदे हे हुन अजकल ते लोक गड्डिएं शड्डिएं पर जंदे उठी उत्थै पैह्ले लोक पैदल गै चलदे हुंदे हे ते मेले दा बी नन्द लैंदे हे कन्नै कन्नै न्हाई औंदे हे दरेआ च ते ओह्दे बाद शिवरात्रि हुंदी ऐ जित्थै मंदर शिवरात्रि मंदर न साढ़े जेह्के ग्रांऽ बिच मंदर न दो त्रै मंदर इत्थै न बाकि इ'यां हर ग्रांऽ गै मंदर हैन शिव जी दे ते हर शिवरात्रि गी जेह्का ना हर मंदर गै ओह् हुंदा भण्डारा शुरू कीते दा हुंदा ग्रांऽ ते ओह्दे बिच शरदाई बगैरा बी बनांदे लोग परशाद दिंदे सारें गी ते भण्डारा चलदा भजन शजन हुंदे जनानियां कीर्तन बगैरा करदियां आनियै भजन चला दे हुंदे ते सत्संग होंदा रौहंदा कन्नै कन्नै कन्नै कन्नै लोक परशाद बना दे ते कट्ठे होइयै लोक मिली जुलिए कम्मै गी नभांदे हे ते भांडे भूंडे जि'यां कुतेआं आनने जित्थूं कट्ठे करने बालन कट्ठा कीता पानी दा अरेंजमेंट कीता उत्थै आनिए ढोइयै पानी कीता कट्ठा ते फ्ही रुट्टी जेह्की बनाई ऐ ते सारें गी परशाद देना ते ओह् मिली जुलियै कम्म चलदे तेहार जेह्के तकरीबन जेह्के बी हैन मिली जुलियै मनांदे हे लोक होली हुंदी ही पैहले पैहले ते लोक खैर बड़ी होली खेढदे हे हुन अजकल थोड़ा ग्राएं बिच्च घट्ट करी गेदे न इन्ना रंग नी लांदे लोक थोह्ड़ा रौह् रौस्सा बी करदे जेकर कुसै दे कपड़े खराब करी ओड़ो अवा फ्ही बी लोक जेह्का इसी बी अजें बिच बिच चलांदे न होलिका होलिका दा ओह् बी करदे दह्न बी करदे कट्ठे होइयै ते दशैहरे बिच बी लोग इ'यां रावण दा दह्न करदे हे ते अजें बी करदे बिच बिच राम लीला बगैरा हुंदियां मंदरें बिच जेह्के बड्डे बड्डे मंदर न जि'यां जम्मू बगैरा होई गे जि'यां उत्थै राम लीला बी चलदी आं ते रावण दा दह्न बी होंदा करदे उत्थै ओह् ते चलो बुराइयें दी नाश करदे ते धर्म दी जय करदे अग्गे